नमस्ते आइए आजमगढ़ में हाँ है महँगी है बहुत महँगी है ठीक है जब आपका मन चाहे

हमारे पास बहुत बहुत बहुत गाड़ियाँ हैं महँगी से महँगी गाड़ियाँ हैं

ठीक है

जब चाहे तब आवा आप आइए सत्तर अस्सी किलोमीटर चलती है ठीक है बहुत महँगी है

ठीक है हम डिस्काउंट भी दे देंगे किस किस कलर की चाहिए ठीक है और कोई डिजाइन ठीक है गूगल पर करती हैं कर देंगी कि नहीं

ठीक है मेरी दुकान पहाड़पुर में है दस बजे खुलती है दस बजे खुलती है

आइए नमस्ते